یوگا یوگا ہم لوگ نہیں کرتے ہیں ہندو لوگ کرتے ہیں پوجا پاٹ کرتے ہیں پارک میں بیٹھ کر بہت دیر تک صبح سویرے اٹھ کر یوگا کرتے ہیں ہمو لوگ مسلمان ہے ہم لوگ ورزش کرتے ہیں صبح اٹ فضر کا نمااز پڑھ کر ورزش شروع کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ اور اپ بھی آدمی جاتے ہیں ورزش سے بہت فائدے ہیں جسم تندرست رہتے ہیں بیمار نہیں پڑتے ہیں اسی لیے ہم لوگ ورزش روزانہ فضر کے نماز کے بات کرتے رہتے ہیں اور یوگا جو ہے یوگا سے ہم لوگ دور رہتے ہیں کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہے اور ہم لوگ کو کے سریت میں یوگا اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں ہم لوگ ورزش خوب کرتے ہیں ورزش سے جسمانی صحت تندرست رہتے ہیں یوگا ہندو لوگ جاتے ہیں صبح اٹھ کر اٹھ کر پارک میں یوگا شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ نہیں کرتے ہیں